अगर से हम सोनभद्र जिले की बात करें तो हमारे जिले में बुजुर्ग लोगों को स्वास्थ्य देखभाल की बहुत सारी दिक्कतों का एवं चुनौतियाँ का सामना करना पड़ता है हमारे जिले में आसपास कोई भी एक अच्छा सरकारी अस्पताल न होने की वजह से अगर से किसी बुजुर्ग व्यक्ति को किसी भी प्रकार की तबीयत की हानि होती है तो उन्हें अस्पतालों तक जाने में भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यहाँ पर अस्पतालों में एंबुलेंस की अच्छी व्यवस्था न होने के कारण लोगों को एक जगह से अस्पताल तक ले जाने में काफ़ी दिक्कतें उत्पन्न होती हैं एवं किसी भी तरीके से अगर से कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति अस्पतालों की ओर पहुँच भी जाए तो उन्हें वहाँ काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अच्छी व्यवस्था न होने की वजह से उन बुजुर्गों का अच्छा इलाज एवं डॉक्टर अस्पतालों में ना मौजूद होने की वजह से अच्छे इलाज भी नही हो पाता है हमारे यहाँ की ऐसी बहुत सारी बुजुर्गों के लिए चुनौतियाँ अक्सर ही उत्पन्न होती रहती हैं इनके साथ ही उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ें भी हमारे यहाँ है जैसे हमारे यहाँ लगभग सत्तर परसेंट उम्र के बड़े लोगों के लिए बुजुर्ग लोगों के लिए सेना वृति एवं पेंसन जैसी योजनाओं का लाभ हमेशा ही मिलते रहता है जिन उनके जीवन में थोड़ी बहुत राहत भी आती है एवं अपने जीवन में खानपान के लिए सरकार की तरफ़ से उन्हें मुक्त अनाज भी मुहैया कराई जाती है